दंहाय बिदिनो कर'नायालाय आरो न' सिंआवनो उब्रेनानै दं मा गथ'फ्राथ' दङ मा खालामबावनो जाबाय ना मा राहा दंबावो दे ओरैनो अनलाइन एसे एनै माबा माबि हरदों हरनायालाय न'नि हाबा माबा खालामनो न'खरनि बिमाफोरखौ इसे फन खालामनानै आवगायनो हायो ना हाया हाखाथारिफ्राथ' हाथाराखैनो हानाय नंला बिसोरो उन जालांबाय थासिगोन बिदिनो उनाव माबोरै बोखांनो हागोनथाय नोंसोर न' न' थांदों नामा

मोजां जादों जोंनाबो बे एसे क्लास गिदिरनिखौ बिदिनो माबादों स्कुलावनो जों लिंहरदों ओरैनो लिंहरनानै एसे गोजान गोजान जिरायहोनानै माबादों आरो थेवबोथ' बारा गोबावबोथ' लाखिनो हायाना दसे दसे ओरैनो

गैलाथ' आरो गेलेनाय

बेनोथ' बिराद बेक जालांबाय बेक जालांसिगोन आंनाथ'

खस्थ' जासिगोन बिरादनो बे बेट्सखौ बानायनांगौआनो खम टाइम लागोन ओरैनो हाखाथारा जोंना न'आव गारजेनफ्राबो नाया ना

बेनोथ' मा एसे गिथाव बाथाव बेमार फैला बायखो थाय देहाफ्रालाय मोजां

जोंनियाबो जायाखै रावहाबो अ दे दे ओं ओं औ दे